औ आंहा गुबुन जायगानि दावबायारिफोरजों जोबोद मोजां मोन्दांथि दङ अ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो भारतनि नङा गुबुन हादोरनि बिसोरो बिसोर बे दावबायारिफोर फैयोब्ला जोंनाव फैयोब्ला बिसोरो जानाय लोंनायखौ देबो प्रब्लेम खालामा बा थानायफोरखौबो जेबो प्रब्लेम खालामा बिसोरो जोंनाव दावबायनो फैयोब्ला जिखौ मोनजायो बिसोरो गोसो खुसियै रंजानानै जायो आरो थानायनि बेलायावबो बिसोरो जेबो प्रब्लेम खालामा बिसोरो जेब्लाबो बेरायनो मोजां मोनो आरो गोदान गोदान जायगाखौ नायनो बिसोरो बिराद मोजां मोनो आरो बिसोरो जुदि बेरायनो फैयोब्ला बिसोरो हाखु दाखु खालामालासिनो ओनसोला माबायदि बा बे जायगाया माबायदि बेखौ बिसोरो एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय बा मोन्दांथि लानो थाखाय बिसोरो बिराद बयजोंबो मिलायनानै बयजोंबो थानानै बिसोरो मोन्दांथि लानानै थाङो